अं'ऊ तुसेंगी दस्सना के जेह्के दस्स लक्ख शा होर दस्सें दे अंदर औंदे नम्बर जियां आई जा पंजी सौ होई गेआ पैंती सौ होई गेआ पजंताली सौ होई गेआ पंज ज्हार होई गेआ होर छे ज्हार होई गेआ